आतां मॅण्टल इश्यूज मॅ मॅण्टल इश्यूजाचेर आतां आमी हेल्थ इश्यूजाचेर जर आमी आतां उलोवपाक सुरवात केली न्ही जाल्यार अशें आसा की आतां पय सगळी लोकांक हेल्थ प्रोब्लेम हे आतां तर सगळी लोकांक हेल्थ प्रोब्लेम हे आसाच कोणा ना अशी ना कोणाक कोण थोडी लोक अशी डिप्रेशना गेल्ली उरतात थोड्या मॅण्टल इशूज आसतात सो आतां एक फॅमिली मेम्बर सुद्दां आसा तेका मेंटल इश्यू आसा जावं तो डिप्रेशना गेले समज जाल्यार आमी तें घराकू घराची पुरतेंच अशी दवरप ना आमी तेंकां हेल्थ सेंटरार व्हरोन त्या डॉक्टराक आमी तेंचे प्रोब्लेम कितें आसा तें आमी तेका सारकें सांगून आमी तेका ट्रिटमेंट करून आमी त्या मनशाक बरी करपा शकता सो आमी बरी बरी करपा शकता सो आमी जी आमची फॅमिली मेंबर म्हण जावं आमी पर्सनली आमकां सुद्दां कसलेंय प्रोब्लेम आसा हेल्थ इश्यू म्हणात आमी तें लिपोवपा जायना आमी तें जे जी अशी सेंटर्स आसतात फॉर एग्जाम्प मॅण्टल हॉस्पिटल्स आसात जावं हेल्थ सेंटर आसा थंय वसोन आमी आमचे प्रोब्लेम्स कितें आसा आमकां जावं मॅण्टल इशूज म्हण कितें तें आमी ओपनली थंय सांगपा जाय तेजेर खूब ट्रिटमेंट आसा जो पर्यंत आमी तें आमकां किदें जालें तें सांगना तो पर्यंत डॉक्टराकूय बी कयना आनी आमकां मागीर ट्रिटमेंटूय जावपा पावना सो तेका लागोन आमी किदेंच आमचे हेल्था हेल्थ जे इशूज आसात तें आमी हायड करनासतना आमी आमची मदीं दवरनासतना तें डॉक्टराक वसोन आमी डॉक्टरा पर्यंत पावून आमी तें ट्रिटमेंट घेवन आमी आमचें हेल्थ सुदारणां आमचे हॅल्थाचें सुदारणां करपाचें